कोंकणी ही गोंयची मायभास मराठी आनी कोंकणी वेगळी भास पूण कांय लोक ताका एकूच भास म्हूण समजतात पूण तें चुकिचें ताचें वेगळें व्याकरण आसात उच्चार वेगळे आसात तोरीय कोंकणी आनी मराठी जरी एकीच भाशीक कुळांतल्यान आयल्या तरी ती वेगळी आसा मराठी भाशेंतलो बोल्यो वेगळ्यो आसात आनी आनी कोंकणी भाशेंत लेगीत बोल्यो वेगळ्यो आसा साश्टीचो लोक एके भाशेन कोंकणी उलयतात काणकोणचो लोक एके भाशेन कोंकणी उलयतात मराठींत कोंकणी मराठी म्हूण एक बोली भास आसा बोली भास आसा ताका लागून खूब लोक कोंकणी ही मराठीची बोली भास म्हूण समजतात पूण तें चुकिचें जायत्या गोंयच्या लेखकांनी प्रूव्ह केल्लें आसा की कोंकणी आनी मराठी वेगळी भास म्हुणोन आनी ताका गोंयची गोंयची मायभास म्हूण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनांत ती एक ऑफिशियल लैंग्वेज म्हूण दिल्लें आसा